सामा चकेबा सावन भादव सामा चकेबा खेलै छै जइसेकि सामा चकेबा खेलै छै तऽ ओकरो गुड़िआ बनाबै छै मिट्टीके मिट्टीके महीनके करिकऽ पानी डालिकऽ सानिकऽ ओकराबाद गुड़िआ बनबै छै गुड़िआ गुड़बा बनबै छै ओकराबाद मिट्टीके रऽ खेलौना बनबै छै मैना बनबै छै चिड़िआ बनबै छै कछुआ बनबै छै सबचीज बनाबै छै ओकराबाद खेतोसँ धान आनै छै पूजा करै छै ओकराबाद शाममे तऽ वएह सात आठ बजे सामा चकेबा खेलै छै गुड़बा गुड़िआ बनबै छै वएहमे बनबै छै खेलिकऽ सामा चकेबा ओकराबाद